भारत में जो है शिक्षा प्रणाली अभी अन्य देशों के तुलना में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि अन्य जो देश हे वो विकास मतलब हमारा जो भारत है वो विकासशील देश है और और जो देश है वो विकास कर चुके हैं हमारे यहाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा अभी कमज़ोर है अगर ग्रामीण में बात की जाए तो लोग ग्रामीण में भी अभी बहुत ज़्यादा अशिक्षित है लोगों के माता पिता अशिक्षित हैं जो बच्चों को शिक्षित करने में निपूर्ण नहीं है या तो आर्थिक रूप से या तो वो ख़ुद नहीं शिक्षित हैं तो बच्चों को जल्दी काम बाल मतलब बाल जो है अपराध हो जाता उन लोग से और जो है बालों से बाल से मतलब लड़कों से बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं जिससे वो पैसा कमाने की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगता है और अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ रखते हैं तो जो है यहाँ शिक्षा प्रणाली जो है अभी अच्छी नहीं है अभी शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा सुधार है हालांकि गौरमेट ने जगह जगह पर गौरमेंट इसकूल खुलवाएं तो है लेकिन जो है इसका अभी इससे बहुत ही ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं है लोग अपने बच्चों शिक्षा ना दे के लड़कियों के मामले में अगर बात किया जाए तो लड़कियों को लोग शिक्षित आगे नहीं करते हैं और ज़्यादातर ज़्यादातर लोग शादी कर देते हैं शादी करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं लोगों को शिक्षित नहीं कर सकते और काफ़ी सिटी में अगर गाँव की बात किया जाए तो यहाँ शिक्षा प्रणाली थोड़ी ख़राब है और शहर की बात किया जाए तो यहाँ हर घर जो है घर घर के बच्चे जो है शिक्षा में आगे हैं अगर कुछ वर्षों से बात किया जाए तो शिक्षा प्रणाली में धीरे धीरे भारत भी विकास कर रहा है लेकिन गौरमेट ने भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रयास की है शिक्षाा को ले कर लेकिन जो ग़रीब बच्चे उन्हें हमेशा स्कौलरशिप की व्यवस्था कर दी जाए तभी वो मतलब शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे और जगह जगह पर जो है सरबे करवाना चाहिए कि कहाँ के लोग अशिक्षित हैं तो वहाँ पर सरबे के माध्यम से सिछित लोगों को बेच्चे लोगों को शिक्षा दिलवाना चाहिए कि आप के बच्चे आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए तभी अपने बच्चे जो आप के बच्चे विकास करेंगे धीरे धीरे उसे काम ना करवा कर उसे शिक्षा गौर्मेंट इसकूल में भेजिए जो यहाँ पर सरकारी सुविधाएं सब उपलबद्ध है आप के पैसे भी नहीं लगेंगे और आप का बच्चा जो है पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी पाएगा और अफ़सर बनेगा